हमर मिथिला मिथिलाञ्चलमे बहुत प्रकारके की कहैत छै पाबनि मनायल गेल पाबनि मनायल गेल अछि पाबनि मनायल गेल अछि दीपावली छठि दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा एहिमे की भेल अछि जे दुर्गा पूजामे की होयत अछि जे हम अपन मिथिलाञ्चलमे जेना मना रहल छी ओहिके हम विशेषता दऽ रहल छी की जेनामे छठि होयत अछि तऽ ओहिमे हम बहुत सारा अर्घके लेल हुनका अर्घ कहल जाइत छै तऽ अर्घके लेल हम बहुत सारा अथी पकवान पकबैत छी जेनामे खजूरी पिरुकिया ठकुआ ई सब पकायल पकबैत छी ओहिके लेल घाट साफ करैत छी घाट साफ कयलाके बादमे ओतऽसँ आबैत छी तऽ अर्घ सैतै छै अर्घ सैतके घरसँ अबैत छी फेर घाट पर पसारैत छी फेर राणा मैयाके अर्घके लेल हुनका कीर्तन भजन करैत छी फेर एक घण्टा चाहे डेढ़ घण्टा या दू घण्टा जहन सूर्य उगैत अस्त होइत छथि तहन हम शाममे चलि जाइत छी जहन फेर सूर्य उदय होइत छै सुबहमे तहन जब फेर राति कऽ अबैत छी सिर्फ दू बजे या तीन बजे चलि एलहुँ तहन आबैत छी तहन फेर की कहैत छै जे छै से आबैत छी तहन फेर दू तीन घण्टा रूकलहुँ फेर सब अर्घ सब पर दीप लेसलहुँ दीप लेसलाके बादमे की कहैत छै जे छै से दीप लेस कऽ हुनका हुनका अर्चन कयलहुँ कीर्तन भजन कयलहुँ कीर्तन भजन कयलाके बादमे फेर घर गेलहुँ घर गेलाके बादमे बादमे की कहैत छै जे छै से घर जाइत छी तऽ हुनका हुनका कहैत छै अर्घके अर्चन लगा कऽ भोग लगा कऽ फिर ओ प्रसाद वितरणके आ ओ वितरण कयलाके बादमे फेर दु दीपावली होइत छै दीपावलीमे लक्ष्मी पूजा होइत छै होयत अछि होयत अछि ओहिमे होइत अछि जे की कहैत छै ओहिमे पूजाके लोग महिला लोग सब यानि बच्चा से बूढ़ा तक व्रत रखैत अछि व्रत रखलाके बादमे राति रात्रि काल ओहिमे की कहैत छै जे छै से पूजा पाठ करैया भोग लगा कऽ खाना खाइया एहिके बाद दीपावली दिन फेर का काली मंदिरमे जाइया हुनका अर्चन कऽ के की कहैत छै पूजा पाठमे लागल रहैया पूजा पाठमे लागि कऽ भगवानके प्रति एकदम उदासीन रहैया एकदम उदासीन रहलाके बादमे की कहैत छै जे छै से जे छै से उदासीन रहलाके बादमे की कहैत छै जे छै से भगवानके श्रद्धामे मिलैत रह रहैया मि मिललाके बादमे भगवानके कहैत है भगवान हमारे हमर शरीर अइ जे आर हमर दुनिया अय ओ बढ़िआँसँ चले आर हमरो नीक हुए आओर जे सर समाज छै ओकरो नीक हुए ओहि नीक भेलाके बाद की कहैत छै जे छै से की कहैत छै दुर्गा पूजा होइया तऽ दुर्गा पूजा होइया जे आसिन मासके शुक्ल पक्षमे होइया ओहिमे दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम सँ मनैया सदस्य सब समिति सब मिलके करैया चंदा कटैया चंदा कटलाके बादमे फेर मूर्ति बनायल जाइए मूर्ति बनेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से मूर्ति बनायल गेल रहैया तेकर बाद की कहैत छै ओहिमे पूजा पाठ होइया दश दिनके नवरात्रि होइया कोनो बेर नओ दिनके नवरात्रि होइया नवरात्रि भेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से नवरात्रि भेलाके बादमे की कहैत छै जे से पूजा पाठ भेलाके बादमे एक दिन भसान होइया ओहि दिन मैयाँके विसर्जन होइया विसर्जन भेलाके बादमे ओ खत्म भऽ जाइया ताहिके बाद की कहय छै गणेश पूजा होइया गणेश पूजाके शुरुआतमे की कहैत छै जे छै से चौरचन होइया एगो पाबनि होइया मिथिलाके जे जे चौरचन होइया ओह मे पकवान सब पकैत छै आओर शामके ओकरा कहल जाइत छै ओकरा भंगै छै ओयके बाद बेटा ही ओकरा भंगै छै मिथिलाञ्चलमे जे मान्यता देल गेल छै बेटाके एहि लेल हम बता रहल छी कि ओहे भाँगैत छै ओहिके बाद केओ नैवेद्य या प्रसाद खाइत छै ओ अन्यथा अनेक प्रकारके पूजा पाठ छै पूजा पाठ भेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से जे छै से हमसब फेर सुबह होइया तऽ स्नान ध्यान कयलहुँ पूजा पाठ कयलहुँ पूजा पाठ कयलाके बादमे ही खाना खयलहुँ मिथिलाञ्चलमे ई छै कि महिला जतेक छथिन सब पूजा पाठ कयलाके बादमे ही खाना खा सकैत छथिन नहि तऽ अन्यथा वरना नहि खाइत छथिन ओ हुनका कहैत छै कि ई ई धार्मिक नीतिसँ नहि जुड़ल अइ महिला एहिके लेल जतेक महिला छै ओसब अपना धार्मिक नीतिके लेल जुड़ऽ के लेल पाबनि तिहार मतलब अन्यथा सब प्रकारके सब प्रकारके रीति रिवाज अपनाबै पड़ैत छनई अपनेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से पाबनि तिहार सेहो मनाओल जाइत छै साथ साथ साथ साथ मनेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से किछु यदि ओही पाबनि जते पाबनि होइया एहिमेस एगो दुर्गा पूजा यऽ छठि या किछु छठि हमरा हमरा हिंदू धर्ममे सबसे महत्वपूर्ण मनायल जाइ छै मानल जाइ छै ओहिमे सब बाहर विदेश लोक सब बाहर सँ जतेक लोक जाइ छथिन सब आइब जाइ छथिन ओयमे आओर सब मिलके अपन घाट के साफ सुथरा मे लागल रहै छथिन आओर अपना काम क्रिया करैत छथिन ओहिमे से कोनो बच्चा जे एगो पकवान लऽ लै छथिन तऽ मिथिलाञ्चलमे कहल जाइत छै कि नहि एहि जगह पर बच्चाके सतर्की राखेके छै की ई पकवान सब बच्चा नहि खा सकैत छै तनहि ऽ ओकरा की कहल जाइत छै जे ओ एगो रोगके नाम छै से ओ भऽ जाइत छै लेकिन ई सब मानल जाइत छै मिथिलामे के एहि लेल हम कहि रहल छी कि पाबनि तिहार हमरा मिथिलाञ्चलमे सबसँ महत्वपूर्ण मानल जाइत छै पाबनि महत्वपूर्ण छै जतेक पाबनि छै सबसे महत्वपूर्ण एकटा पाबनि छै ओ छै की कहैत छै जे छै से ई छठि छठि छै ओना तऽ सब पाबनि बहुत महत्वपूर्ण छै छठि छै जीतिआ छै चौरचन छै की कहैत छै जे छै से चौरचन छै दीपावली छै अन्यथा बहुत प्रकारके छै अतिरिक्त छै ओहि लेल हम कहि रहल छी कि हमरा जे मिथिलामे छै ओ सबसे मान्यता छै पाबनि तिहार धार्मिक नीतिसँ जुड़ल छै आओर हमर अपन जे धार्मिक नीति अइ जे धर्म विचार अइ ओ हमरा बहुत नीक नीक लागल लागैत अछि